आंखो दा माइ दै गायनायाव जोङो मोजां नुहुरो दा बि माइफोरा जोङो जोसा गायो माइस्लि माइ गायो जों बेफोराव जोसा माइ गायब्लाथ' दामखो मोनखायो मोनब्लाबो बेयाव आरो ब्रिथिफोरा खम जायो जोङो दा गायब्लाथाय जोङो सरखारि माइ गायब्ला साफर बेफोरखो गायब्लाथाय जोङो माबाफोरा गुथिफोरा बांसिन जसिनो जायो जों आगोलनि माइखो गायब्ला बे माबाफोरा जोसा माइफोरा बारा दामा बारा जानो हागौ थेबो आरो माबाफोरा खम जायोर' ब्रिथिफोरा माबाफोरा अजन माबाफोरा मोननायफोरा खम जायो दा जोङो बिनि थाखायनो बांसिन साफर गायो ओमफाय जों रनजित गायोर' बांसिन जों आरो माबा गायब्ला दा बै बेसर फोयो आलु खिथि माबा गायो जोङो दा बेसरफोरावबो मोनो मोनब्लाबो जोङो सरखारि हासार हुसार होनानैसो बे बेसरफोरखो जों थिखांनांगौ जाहैयो बे माबानानै बेयाव आरो जोङो थाव मोनजायो जों इसेब्लाबो जोङो बेसर खिथिखौ खालामनानै जोङो न'खरावनो माबानानै नानानै फेरेदनानै जोङो बांसिनानो जोङो बेसरनि थाव जायो जोंफोरो आलु खिथि खालामो बेफोराव जोंफोरो निजेनि आखाइजोनो मावै दाङै जोङो आलुफोरखो गायनानै जोंफोरो गोबोर हासार होनानै जोङो थिखांनानै जायो लाव फानथाव गायो न'खरावनो जों बेफोरखो आबाद खालामनानै जोङो ओ न'खराव जायो जोङो न'खराव सब जों मावनानैनो जाजोबनो हायो जों बेफोर बेसादफोरा जोंनि आखाइनिनो खामानि बे आखाइनि खामानिजों जोङो सब बेसादखो मावनानै दांनानै जोङो जानो हायो बिनि थाखायनो जोंफोरो बांसिनानो जोङो बायनानै जाया जोंफोरनो गायनानै माबानानै जों जानो हायोनालाय जों बिनि थाखायनो जोङो हारसिं जों न'खरावनो गायो सब लाव फानथाव सब बेफोरखो जोङो न'खरावनो मावै दाङै जानो हालायनायखाय जोंफोरो बायनानै बहुदखोनो जानो नागिरा जोंफोरो दा बिनि थाखायनो जोंफोरो सब बेसादानो जोंनि आखाइआवनो दंखायनो होननानै जोङो दा इसि इलाब्लाबो जोङो खनासे जायगायावनो जोङो सब बेसादखोनो गायनानै जायो जोङो बेयावनो थुनजिया सामब्राम थुनजिया सामब्राम गायनानै आरो जोङो बेयावनो गाजर गुजर गायनानै सबखोनो जों मावनानै जानो हायो बिनि थाखायनो जोङो बेयाव बाजारफोरावनो बायनानै जाया जोङो सबखोनो जों खेथियक जाबायनालाय जोङो सब मावनानै जाजोबो जोङो न'खरावनो बि खनासे जायगायावनो जोंफोरो गोबोर हासार होनानै मोनजायोब्ला जों मानो बायनानै जानो होननानै जोङो मावनानै जायो बिनि थाखाय जोंफोरो हासार होनाय होननानै जों बांसिनानो जोङो बायनानै जाया सब बेसादखोनो जोङो थुब्लानो मोनजायो जावफ्लेनानै इसि इनै बेगरफोरखो लाव खुमब्राफोरखो जों ओरैनो ना अमानि जायगायावनो थुला बायनानै फिथाइ सामथाइफोरखो जों सब मोनजायो न'खरावनो बिनि थाखायनो जोंफोरो आखाइ दंनालाय जोंफोरो मावनानै जायो